हैलो में नमस्ते तुसें सारें गी मतलब मेरा नाम रजनी देवी ऐ में इद्धर बिलावर दी रैह्न आह्ली आं मतलब दिक्खो जियां कि अस कुतै मेले च जने हा बड़े अच्छे मतलब शैल शैल चीजां असेंगी लभदियां दिक्खने गी मतलब बड़ा ही मतलब उसी आर्कशत होई जंदा बदा उसी दिक्खियै में इक मेले बी गेई मम्मी डैडी सुकराला माता इन्ना अच्छा मेला होंदा होर होर में कुद्धर गेई मतलब जैसे गी जोड़े माता दे होई गेआ उत्थें बी बड़ा शैल मेला होंदा मेला उद्धर बी अक्तूबर म्हीने च हां स्टार्ट मतलब उद्धर अक्तूबर च लग्गी जंदा मेला उद्धर मतलब सुकराला जाइयै अग्गें गल्ल करचै ते उत्थें बी उत्थें बी बड़े मेले इन्ना अच्छा अच्छा लगदा शैल दिक्खने गी मतलब अस बड़े दू मतलब बड़े दूरै दूरै दे लोक आंदे उद्धर बड़े ज्यादा लोक इन्ने ज्यादा बड़े अच्छे अच्छे लोक मतलब दिक्खने गी लभदियां हर चीजां इन्नियां शैल शैल दिक्खने आं असें में मतलब में हर साल जंदी रैह्नी माता दे उद्धर होर माता दे जन्नी रैह्न्नी मेरियां स्हेलियां बगैरा अस सारे जन्ने इन्ना अच्छा लगदा उद्धर माता दे दर्शन करी आवो बगैरा शगैरा बड़ा अच्छा लगदा इन्ना मतलब अच्छा लगदा कि असेंगी माता दे माता दे दर्शन करियै भगवान गी अस इ'यां लगने कि जैसे कि असेंगी जैसे कि असेंगी बड़ा भगवान गी इ'यां शाक्षत दर्शन देई ओड़े हून इ'यां इ'यां इ'यां ऐसा फील होई जंदा असेंगी कि नेईं असें फिर अगले साल आचै उद्धर दा आने गी फिर मन ई नेईं करदा इन्ना अच्छा लगदा मेले च जाइयै बड़ा ही अच्छा लगदा सारे लोक उद्धर असेंगी नमियां नमिया चीजां दिक्खने गी लभदियां जेह्ड़ियां असें नेईं बी दिक्खी दियां हून ओह् बी दिक्खने आं असीं होर बड़ा कुछ जियां बड़े किसे दी गल्ल करचै ते अस बड़ा किश दिक्खने होन्ने